हैलो नमसते जी केह् हाल ऐ तुंदा अज्ज बड़ा लेट होई आ जेह्का तुस आए नीं ओह् कम्मै पर अज्ज मेरे घर जेह्ड़े ना गैस्ट आवा दे हे अज्ज ते तुस हर जिस दिन मेरे घर गैस्ट औने होंदे ते उसी दिन छुट्टी लैंदे ओ हर म्हीने दियां तुस दिक्खो नां किन्नियां छुट्टियां न एह् बी देखो ना में बी पैसे देने होंदे नां तुंदी मजबूरी हर म्हीने ब्हाना मारदेओ तुस ते में केह् करां फ्ही कम्म दी गल्ल थोह्ड़ा नां होंदी टाईम बी दिक्खना होंदा ना मेरे कोल बी उ'न्ना टाईम होंदा अज्ज गैस्ट आवा दे हे में कियां करना कुसै होर गी भेजो अपनी जगह तुस चलो दिक्खनियां अज्ज में करी ओड़नियां मैनेज पर कल कोला छुट्टियां घट्ट करी ओड़ो तुंदे पैसे नेईं ते में तुंदी तनखाह् में कट्टियै देनी होर ऐ ते फ्ही में बी दिक्खना कि मेरा कम्म मुंढा नीं करदेओ मीं बी पुछदे घर आह्ले कि तुस पैसे इ'यां बेस्ट करी ओड़देओ ठीक ऐ फ्ही